تلنگانہ میں آرٹ گیلری بہت سارے ہے جس میں سے ناگ ارجنا ساگر جہاں پر بچوں کو بھی لے کے جایا اسکول سے بچوں کو تفریح کے لئے لےکے جایا جاتا ہے وہ بہت بڑا ڈیم ہے ڈیم کی خصوصیت بہت ہے اور تاریخی ڈیم ہے وہ اس کو دیکھنے کے لئے کئی مقامات سے لوگ آتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے طرز تعمیر پہ رشک کرتے ہیں بہت اچھا آرٹ گیلری ہے وہ اور عجائب گھر بھی کئی خاص بہت سارے ہیں جس میں سے ناگ ارجنا ساگر بہترین ہے